نقل و حمل اور سب کے روکے اختیار رات تک اس آئی نے معیار معیار دن دگی کو کس طرح متا متاثر کیا ہے نقل و حمل کا نظام کسی بھی معاشرے کی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے جیسے جیسے نقل و حمل کے ذرائع میں بہتر آئی ہے ویسے ویسے لوگوں کے معیار زندگی بھی بہتر ہوا ہے آج کے دور میں لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک یا آسانی اور کم وقت میں سفر کر سکتے ہیں اس لیے نہ صرف وقت کی بچت ہوتی ہے بلکہ لوگ لوگ تعلیم صحت روزگار اور تفریح کے بہتر موقعے سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں متاثر مثال کے طور پر دیہات میں رہنے والے افراد اب شہروں میں اچھی نوکریاں حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ ٹرانسپورٹ کے بہتر ذرائع ان کے لیے روزانہ روزانہ کا سفر ممکن بناتے ہے جدید نقل و حمل کے نظام نے کاروباری موقعے بھی پڑھ بڑھا دیے ہے اشیاء اور خدمات کی ترسیل میں آسانی پیدا ہوئی ہے جس سے معشیت کو فائدہ ہوا ہے